दुर्गापूजामे मंगबै छी डांस कालीपूजामे दिवालीमे छठिमे चैती दुर्गामे मूड़न उपनयन विवाह शादी ओहिसभमे मङ्गायल जाइ छै डांस आओर जे जे अथी होइ छै मतलब त्योहार भेल किछो भेल ताहिमे डांस मङ्गायल जाइ छै आओर जे छै से विवाह शादी मूड़न उपनयन हरमे मङ्गायल जाइ छै कोनोमे जे चीज मैथिली कार्यक्रम कोनोमे कोनो कार्यक्रम जाहिमे जकरा जे भेल ओहि तरहसँ डांस मङ्गायल जाइ छै कयल जाइ छै करबायल जाइ छै एही ढंगके होइ छै आओर जे छै से अहाँके जे बहुत रङ्गके होइ छै जाहि रङ्गके जकरा जे जाहि तरहसँ मङ्गबेलक ताहि ढङ्गसँ मूड़न उपनयन विवाह शादी पूजापाठ जाहि जकरा जाहिमे भेल ताहिमे कयलक जकरा जाहि तरहसँ भेल ताहि तरहसँ करबेलक कयलक बस इएहसभ होइत छै आओर कथी